ہمارے ریاست میں جتنے بھی دھرم ہیں اس کے جو بھی بڑے رہنما ہیں جس کو دھرم گرو بول سکتے ہیں ان کی سب بہت عزت کرتے ہیں جیسے مسلم میں جو بھی بڑے رہنما ہوتے ہیں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے ان سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے اور ان کی ان کی باتوں کو عمل کیا جاتا ہے ان کی باتوں پر چلا جاتا ہے جیسے ولی رحمانی ہیں ان کی لوگ بہت عزت کرتے تھے اور ان کی باتوں کو مانتے تھے اسی طرح ہندوؤں میں بھی اپنے دھرم گروؤں کو مانتے ہیں اور اس کے باتوں کو مانتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں ہندوؤں میں بہت بڑے بڑے بڑے دھرم گرو ہیں جن کی لوگ عزت کرتے ہیں اسی طرح سکھ عیسائی اور بھی دھرم جتنے بھی دھرم ہیں سب اپنے اپنے گروؤں کی یا دھرم گروؤں کی عزت کرتے ہیں ان کی باتوں کو عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں لاتے ہیں جس سے ان کی زندگی میں بہت کچھ سدھار آتا ہے کیوںکہ ان ان دھرم گروؤں کے ہماری سماج میں بہت ساری یوگدان ہوتے ہیں جس سے ہمارا سماج بہت ترقی یافتہ کرتے ہیں